असांजे देश में अस्पतालनि ऐं मेडिकल सेवाऊंन जी हालतु ॾाढी ख़राब आहे पहिरियों खां सुधरी वई आहे पर तॾहिं बि हालतु ॾाढी ख़राब आहे मूंखे लगंदो आहे त असां सभिनि खे मिली करे हिन बारे में कुझु करणु खपे सरकारी अस्पताल पहिरियों खां सस्ता थी विया आहिनि पर उन्हनि जी हालतु ऐं उतों जा इलाज अञा बि पहिरियों जहिड़ा आहिनि कोविड खां पोइ माण्हूनि पंहिंजी स्वास्थ्यु ते जादा ध्यानु ॾी ॾींदा आहिनि पर महामारीअ जे वक्त सभिनि माण्हूनि खे मेडिकल सेवाऊंन जी कमी महसूसु थी हुई असांजे कटनीअ शहर में सरकारी अस्पताल अञा सुठा ऐं साफ़ हुजणा खपनि मुफ़्त मेडिकल केंप लगणा घुरजनि